जैसे कि हमारे गाँव में बहुत बड़ा पक्का कुआँ है कुएँ में तमाम गाँव के आदमी उसमें पानी खींचते थे पहले उसमें एक लकड़ी का कटघड़ा जैसे लगता था उसमें डोर लगाकर के बाल्टी से नीचे बाल्टी से अंदर डाल करके फ़िर डो रेहट से खींचते थे खींच खींच करके पानी निकालते थे और तमाम गाँव के पशु पक्षी आदमी सब आदमी पीते खाते थे नहाते थे और पशुओं को भी नहलाते थे और गाँव में उससे खेती गृहस्थी सब कुछ काम करते करते हैं करते थे और उसके बाद कुएँ से बहुत हम लाभ लेते थे जैसे कि पहले के ज़माने में इतना सुख सुविधा नहीं था कुएँ से ही सब सुविधा हम लेते थे और कुएँ से सारा काम करते थे खेती भी खेती भी अपना उससे पानी खींच खींच करके और नाली बना करके खेती अपना करते थे अब अब तो बहुत सी सुविधा हो गई है नलकूप लग गया है नलकूप से हाथ से ही पानी खींच खींच के चलाते हैं जितना चलाएँगे उतना ही पानी गिरेगा अब तो आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि पैसा आज के ज़माने में सस्ता हो गया है और पहले के ज़माने में पैसा बहुत महंगा था अब अब जो है आदमी क्या कम करते हैं कि जा जाकर के अपना खरीद कर के वह समर सेबुल लगवा लेते हैं समर सेबुल से अपना मर्ज़ी माफ़ीक जितना पानी स्टार्ट कर देते हैहैं बिजली से और स्टार्ट करने के बाद से जितना पानी की ज़रूरत है उतना सब पानी अपना गिराते हैं नहाते हैं धोते हैं कपड़ा धोना खेती गृहस्थी तमाम सब चीज़ें अपना काम कर लेते हैं आदमी और एक बाल्टी के बजाय दस बाल्टी पानी गिरा देते हैं यह नहीं सोचते हैं कि पानी का कितना बड़ा कीमत होता है पानी का कीमत तो समझते नहीं है आदमी एक बाल्टी के बदला दस बाल्टी हम लोग के ज़माने में हम लोग तो अब भाई पानी के ज़्यादा गिराने के लिए यूज़ नहीं करते थे हम लोग तो सोचते थे कि जहाँ एक बाल्टी दस बाल्टी का पानी जहाँ गिरना हो एक ही बाल्टी में अपना कम कर लें हाँ ऐसे ही हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और कुछ समय के बाद वही नलकूप पहले तो कुएँ के सहारा हम लोग लेते थे अब कुएँ से सब पानी खींच खींच करके लाते थे पहले जानवरों को पिलाते थे अपने भी पीते थे कोई आदमी बाहर से आ जाता है उसको भी खींच करके उसमें से लाते थे ठंडा ठंडा पानी निकलता था और पीते पिलाते थे और पशु को भी पिला लेते थे उसी से अपना उसी के सहारे हम लोग खेती गृहस्थी भी कर लेते थे हाँ ऐसे आदमी करता आदमी इतना कुएँ से सुविधा लेते लेते थे आज के ज़माने में बहुत सी समस्या हो गई हैं नलकूपों हो गया है हेंडपम्प हो गया है समर्सिबुल लग गया है उसको सारे अपना सुविधा मिनटों का काम सेकंडों में कर लेते हैं मिनटों का काम सेकंडों में कर लेते हैं जहाँ चार घंटे का समय है वहाँ आधे घंटा एक घंटा में काम अपना कर लेते हैं और शहर में तो ऐसा समस्या है शहर में तो ऐसी समस्या है कि अगर लाइट नहीं रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा फ्रीज नहीं चलेगा कूलर नहीं चलेगा और तमाम किस्म का परेशानी इकट्ठा हो जाएगा गाँव में यह सब बात नहीं है गाँव में अगर लाइन नहीं रहेगा तो भी हम लोग जी लेंगे जी लेंगे इसलिए जी लेंगे ना कि हम लोग परिश्रम करके अपना चला लेंगे हाथ से पानी कुँआ से खींच लेंगे अपना कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होगी